में करण कुमार रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला आं मिगी अज्ज दा सोआल पुच्छेआ गेदा कि इक अपना मन पसंदी दा फोटू ऐ ओह्दे बारै सनाना ते ओह्दे क्हानी सनानी कि तुसें ओह् फोटू कुत्थै कुत्थै शेयर कीता हा ओह्दे बारे च पूरा ब्यान करना ते मेरा सभनें शा पैह्ला फेवरट पसंद दा फोटू ऐ ओह् में खिचाए दा ऐ पत्नीटाप जाइयै अपने यारें दोस्तें कन्नै ते ओह् अज्ज मिगी अज दिन धोड़ी फोटो सब तूं जैदा फेवरट लगदा की के ओह्दी जगह् ओह्दी जेह्की बैकग्राउंड दी सिनरी ऐ जां ओह्दे बिच प्हाड़ियां न जेह्ड़ियां ओह्दे बिच पिच्छें जेह्ड़ी हरी हरी जेह्की पत्तियां न किश बी चीज ऐ ओह् ओह्दे बिच बड़ी शैल आई दी ऐ ते ओह् फोटोग्राफ मेरे खिच्चे दा मेरे दोस्तें ते ओह् बी इक बड़ी शैल फोटोग्राफी करदा ते मेरा सब तूं जैदा फेवरेट फोटू एह् बी ओह् ऐ और बी बड़े स्हेई स्हेई फोटो खिचदा ते उस फोटू दे बारै में तुसें सनाया में कि ओह् फोटू में पाए दा सोशल मिडिया उप्पर ते सोशल मिडिया उप्पर मी बडे़ शारे नुआढ़े लाइक आए ते मिगी शेयर बी आए मिगी ओहदे फोटो मेरे जेह्के फ्रेन्ड़े शेयर कीता जेह्के बडे़ जैदा लाइक कमेंट मी आए दे फोटू उप्पर और में तुसे सनाना चाह्ङ फोटू बड़े जैदा बड़ी जैदा ब्यूटी दिंदा ओह् फोटू जेह्ड़ा बंदा उसी फोटू गी दिखदा सारे इ'यै पुछदे कि एह् फोटू तुसें कुत्थै खिचाए दा कुन्नै खिच्चे दा तेरा फोटू उ'नें गी में सनान्ना होन्ना भाई मेरा दोस्त ऐ ते ओह् फोटू खिचदा स्हेई बडे़ सुने फोटू खिचदा नुआढ़ा अपना कैमरा बगैरा सबकिश ऐ स्टूडियो ऐ नुआढ़ा ते ओह् मेरे कन्नै जंदा बी ऐ ते जित्थै में जाना होंदा उसी लेई जन्ना होन्ना कन्नै कि फोटू शोटू खिच्चने गी बडे़ स्हेई फोटू खिचदा ओह् ते उस फोटू दी जेह्का सबतूं जैदा मेन खासियत ऐ जेह्दी बजह् कन्नै जैदा मतलब कि जैदा सोशल मिडिया उप्पर शाएदा ऐ कि ओह् फोटू मेरा मेरे यारें दोस्तें कन्नै हा ते जिन्ने बी यार दोस्त मेरे ऐहे उ'नें सारें ज'नें अपने अपने पोस्ट उप्पर अपने अपने सोशल मिडिया उप्पर पोस्ट कीता फोटू सारे जने गै उस फोटो उप्पर बड़े सारे लाइक आएदे